ہاں ہیلو ٹیکسی والے بھیا ہیں ہم جو کل آپ سے ٹیکسی بک کیے تھے وہ آج وقت پر گھر پہ پہنچ جانی چاہیے ہم کو ریلوے اشٹیشن جانی ہے ہماری ٹرین ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے اس لیے آپ اشٹیشن جانے کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آئیں یعنی ہمیں ڈھائی بجے وہاں پہنچنی ہے تو آپ ایک بجے میرے گھر پہ آ جائیں ہاں ٹیکسی والے بھیا آپ ذرا جلدی کیجیے گا کیوںکہ موسم خراب کے وجہ سے کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے کبھی موسم خراب بھی ہو سکتا ہے اسی لیے لیٹ ہو جائے یا پھر ٹیکسی میں کچھ خرابی ہو جائے اسی لیے ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی اپنے مقام پر پہنچا دیجیے گا اشٹیشن جانے کے لیے ہم تیار ہیں اسی لیے آپ جلدی سے آئیے گا اور ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آنے کی کوشش کیجیے گا